मेरे को अनार सेब यही सब चाहिए कैसे है किस भाव चल रहा है पाँच पाँच किलो चाहिए मेरे को मेरे लड़की का तिलक है उसी में ले जाना है संतरा है अनार है अंगूर है कैसा भाव चल रहा है

अच्छा पपीता है

और काला वाला भी वह अंगूर है अच्छा वह पैक कर देंगे आप ना ठीक है ठीक है पैक कर देना पैसा कितना होगा पैसा कितना होगा पाँच पाँच कीलो पाँच किलो संतरा पाँच सेब पाँच किलो अनार और ढाई किलो अंगूर और पपीता पपीता भी तो पाँच ही किलो होगा क्योंकि पाँच किलो नहीं लेंगे तों वह तो एक ही पपीता एक किलो हो जाएगा मेरी लड़की का तिलक है उसी में ले के जाना है हाँ हाँ पैकिंग करना है हाँ पैकिंग करना है उसी में लेकर जाना है हाँ कीलो

ठीक है ठीक है और अनार अच्छा तो सेब डेढ़ सौ रुपये किलो है तो और आय अंगूर कैसे हैँ अच्छा ठीक है सभी पैक कर देंगे आप आपके यहाँ सब कुछ वह जो कार्टून ऊरटूँन होता है सभी मिल जाएगा अच्छा वह कार्टून दूसरे तरफ दूसरे जगह से ख़रीदना होगा अच्छा तो यह आप पैक करके देंगे क्या अरे पैक कर दिया ढाई किलो सेब और यह अंगूर